आं हॅलो आयको येता हय ओके हांव न्हय हांव नादया फेनांडीस सो हांव लायक फस टायम न्हय गोवा येयलो आसा सो म्हाका न्हय माश्शें कोळपा जाय आल्हें लायक हिंगां बरें यें बी आय गाय म्हू बरें फ्लॅट सो आमगे फॅमली बारा आयलां सो म्हाका फॅमली लायक एक फॅमली एका बरे फ्लॅट्स बी लायक बिचिको बी अशें करून बिचीस खबर आय जाल्यार

हॅलो आयको येता टू टू बी एच के जायें ना ना फॅमली फॅमली जाय लायक आम मुगो टुरा एश करून येयलांय गो सो म्हाक लायक एश करून बीच सायडीकू जाय एशें लायक बरो व्यू मेळट तशें करून हॅलो हय ओके आफ्टर टॅनू आ ओके ओके कित्याक आं ओके ओके बरें

ओके ओके बरें आं ओके आनी लायक आनी यें कितें रे उदो बी येता न्हय लायक सामकें लायक एश करून कांय उदका हें ना न्हय आनी लायक हॉट वॉटर लायक हॉट वॉटरा बी कांय यें ना न्हय ऑ प्रॉब्लम बिकज एक एक पाट येयनाय न्हय गो दुसरे हेतू बी येल जाल्यार लायक कोल्ड वॉटर येत आं ओके ओके